हेलौ औ नों माबा ना क'क्राझारनि ना आं क'क्राझाराव बेराय हैनो सानदों क'क्राझार एरियाआव माबा गारदेन टुरिजिम बेरायग्रा जायगा मोजां दं नामा माबा मा दङ बैखौ आंनो खिथा हरनायसाय बिनि बेनि अनगायै मा बि थांलाय फैलाया माबायदि जाथावना माजों थांनो हायो थानाय थानायनि सुबिदा दंना गैया बेखौ खिन्था हरनायसाय जेन'बा बेरायनो हायोबा सिमिट्रि बेरायगोन क'क्राझाराव बिनेशर थांगोन दिफ्लाइ थांगोन आमफ्राइ थांनानै गिदिंनानै फैखांनानै थाफैनो हानाय सुबिदा दं ना गैया आरो ओरै देबोरगाव एरियाव बा जेनेबा मोना बायबा थानो सुबिदा मोनगोन ना मोना बड'लेण्ड गेसहावसाव थानो हागोन आमफ्राइ थांलाय फैलायनि सुबिदाया माबायदि गारि मोनगोन होनबालाय बिदिनो जाथोंसै आं थांगासिनो दं लोगो हमनाय जागोन दोनबाय